आयकपाक येता तूं दीस वीक कितें प्लॅन केला भुरग्यांक शिकोवपाक हय एक्टिविटीज मीन्स एक्टिविटीज म्हणजे अशें कितें डॅमॉन्स्ट्रेट करपाचें चिंतलां भुरग्यांक हे विकाक ऑ पूण अबावट नर्सींग अशें कितें उलोवपाक ओ कितें शिकोवपाक भुरग्यांक नर्सींग रिलेटेड

तें आमी हे वीक शिकोवया सो नॅक्स्ट प्लॅन आमचो कितें आसतलो अबावट तेंकां डॅमॉन्स्ट्रेशन घेवपाचें अबावट सीपीआरा बद्दल कळ्ळें हे विकाक हें पळोवया नॅक्स्ट विकाक मागीर दुसरो खंयचो टॉपीक घेवपाचो आनी तें शिकोवपाचें

आनी खंयचो टॉपीक असो घेवपाक जाय हे विकाक हॉय तें बी चलता आनी इवन टी पी आर सुद्दां हे विकाक शिकोवपाचो भुरग्यांक म्हणजे वो आमचो मेन प्लॅन आसतोलो टी पी आर आनी सी पी आर

बरें तर बरें